जय झूलेलाल असांजे घर घर में जानकारी वठण जे लाए रजिस्टर खणी ईंदा आहिनि ऐं असांखां पुछंदा आहिनि त कि पोलियो जो जी बीमारी या शुगर जी बीमारी कंहिंखे घर में अथव या वॾनि खे कंहिंखे कोई बीमारी उनजे करे तव्हांजी अथव ऐं ॿियो बि असांखे जानकारी ॾई वेंदा आहिनि त की ॿाहिरि डेंगूअ जी बीमारी फैलियल अथव मलेरिया जो बुख़ारु फैलियल अथव इहो असांखे सब जानकारी घरु ॾई वेंदा आहिनि ऐं असांखे जी डेटा वठी वेंदा आहिनि जय झूलेलाल